खुलुमबाय अ सारहा माबाफोर सोंनो गोनां दं

देग्लाय जोंनि गामिया

बैसागु रंजालि बैसागु लोगोसे गोदान बोसोर बेखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों त' बेयाव बर'नि गासै हारिमु आसार खान्थि धोरोम खोरोम फालिनाय हाबाफारि जोङो देग्लाय इसे गुवार रोखोमै लानाय जादों मावफुंनो लानाय जादों बेयाव आमेरिकानिफ्राय जर्ज बब्लीटेल बिथांखौ लाबोनो साननाय जादों त' बिथाङा जोंनि हारिमु धोरोम आसार खान्थि बेनि बागै मोन्थिनो जोबोद गोसो बिथाङा सासे स्क'लार नायबिजिरसंगिरि त' बेनिखायनो बिथांनि सिगाङाव जोङो बैसागु फालिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिमुखौ आसार खान्थिखौ दिन्थिफुंनो नागिरदों त' बे हाबाफारिखौ जोङो बे हाबाफारिया जोबोद मेहेरगोनां जागोन नोंथाङाबो फैनांगौ बे हाबाफारियाव बेयाव अ अ नंगौ

नंगौ नंगौ त' बेयाव

नंगौ नंगौ अ बेयाव नंगौ बेयाव जोंनि गामिनि गासै रायजोफोरा गावबा गाव बिबान बानस'लायनानै खामानि मावलांगोन आरो बेयाव जौसां होननाय मोनबो जिनिस थानाय नङा बेयाव गामियाव जेरैबायदि जों खुङो बेबायदिनो खुंनो लादों नंगौ

अ अ अ नंगौ त' बेखौनो नोंथांनो फोरमायहरनाय जाबाय त' दसे सम होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय बे समाव जों दोन्थ'नो लाबाय गोजोन्थों